हेलो अच्छा खटखटी किसमें आ रही है गाड़ी के अंदर पहिये में आ रही है अच्छा कहाँ से बोल रहे हो आप उज्जैन सिटी से अच्छा हमारा एड्रैस पता है कहाँ है हमारा सोरूम ये ये सोरूम है देवास रोड पर जो सर्किट हाउस आ गए न हाँ इस तरफ ये और समस्या चाहे तो ऐसे फोन पर तो बात सकते हैं हम तो आप जो आपकी कार है वो ले कर आ जाइए सुबह तो दस बजे तक ले कर आ जाइए हम उसको चेक कर लेंगे क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है फिर हम बात देंगे इसको चार्ज यह तो गाड़ी को देख कर बताना पड़ेगा न की क्या चार्ज है उसमें क्या चार्ज नहीं अभी न कैसे बात सकते हैं हो सकता है कम समस्या हो या लगता है ज़्यादा समस्या हो

हाँ वहीं लेकर आइए और कौन सा मॉडल कौन सी कार है

अच्छा राइट राइट है न और आपको है न यही नम्बर पर वाट्सअप चलता हो तो लोकेशन सेंद कर दूँगी है न अ घर पे तो अगर ज़्यादा समस्या हो गई गाड़ी का अगर कार नहीं चल रही है तो मैं यहाँ से भेज सकती हूँ अगर कार चल रही हो या स्टार्ट हो रही हो तो आप ले कर आ सकते हो अगर ज़्यादा समय से हो रही हो स्टार्ट नहीं हो रही हो तो हम यहाँ से भेज देंगे मकैनिक को आप एड्रैस दे देना तो हम भेज देंगे हाँ हाँ हाँ ठीक है ओके